हा साईं जय झूलेलाल साईं मूंखे हाणे पैंट ऐं खपंदी हुई पंहिंजे लाइ शर्ट खपंदी हुई ऐं नईं नयूं जेके तव्हां वटि शर्टूं आयूं हुजनि टी शर्टूं वग़ैरह उहे मूंखे पंहिंजो तव्हां ॾेखारियो त मूंखे तव्हां हितां ॾेखारियो न साईं अॼुकल्ह ऐॾी सुविधाऊं असां वटि मोबाइल ते थी वयूं आहिनि त तव्हां मूंखे ऑनलाइन ॾेखारियो टी शर्टूं सुठी क्वालिटी में हुजनि न साईं जी जी भले हजनि न अञा सुठियूं हुजनि त अञा बि ॾेखारियो जी जी न उहा बि ॾेखारियो उहा कॉलर वारी हिकु मूंखे बुशेट बि मतलबु अ खपंदी ऐं पैंट बि खपंदो हो उलसे हा उनखां पोइ जींस ऐं टी शर्ट बि मोकिलिजो त उहे बि पंहिंजो खपनि मूंखे व्याउं आहे घर में असां वटि जींस मतलबु ब्लू कलर जी हुजे हा ऐं अॼुकल्ह जेका हलनि थियूं इहे फाटल साटल इहे न हुजनि सिधियूं मतलबु साफ़ु सुथिरियूं असांजे उमिरि जे हिसाब सां मतलबु क्वालिटी मोकिलिजो न न न इहे न ॿाराड़िणियूं न हा हा हा

ठीकु हा हिक त हा न बिल्कुल पर्फेक्ट विहे मुंहिंजी चौटीह इंच कमर आहे उन हिसाब सां जींस खपे कलर ब्लू हुजे लाइट ब्लू हुजे भले हा नीरो नीरो जी हा नीरो मतलबु कलर जंहिंखे चवंदा आहिनि असांजो

न तव्हां फ़िलहाल इहे पैक करे असांखे मोकिलियो उनखां पोइ ॿुधायो त पंहिंजो कीअं रेंज ऐं हिसाब सां ॿुधायो पैसनि जो बिल सभु ॿुधायो त तव्हांखे जी जी हा जी जी जी

जी जी ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे साईं बिल्कुल बिल्कुल सही आहे साईं जी जी सेठ साहिबु हा जय झूलेलाल हा